हाँ नमस्ते हाँ हमको पास तो बहुत सारे मछली हैं हम व्यापार ही करते हैं तो हमको पास में बहुत सारे मछली है क्या कौन चीज़ ले कौन मछली है अरे कौन लीजिएगा आप बोलिए न उसको दाम हम बताएँगे न वे रोहू है वह तीन सौ का किलो है अच्छा जिंदा रोहू है वह उसका थोड़ा कम है

वह दो सौ का होगा

है झींगा भी है वह तो पाँच सौ का होगा झींगा है देखते नहीं झींगा है कितना लेना है उसमें थोड़ा बहुत कम दे दीजिए जाइए न दस रुपया कम दे दीजिएगा अरे जिंदा रोहू है देखते हैं कि नहीं देखते हैं बर्फ का मछली नहीं न है जो उ अपना जो भी बात जो भी कहिएगा सो ही ये अच्छा मछली हुआ नीरोग होता है न अच्छा है ई ज़िंदा है न अच्छा ठीक है ले लीजिए न हो जाएगा ठीक है ठीक है तो जोख देते हैं बीस रुपया कम दे दीजिएगा

क्या बोलें औ अच्छा बताइए न आप कहाँ पर आपको भेजाना है बता दीजिएगा उसके बाद हम भिजवा देंगे ठीक है फिर पैक करते हैं भिजवा देंगे होटल का पास मतलब रूम का कितना नम्बर हुआ कौन गली में हुआ वे सब बताइएगा उसके बाद न हलो हलो

औ अच्छा ठीक है तो ठीक है हमारा आदमी जा रहा है हाँ पैसा दे दीजिएगा कि मोबाइल पर परमेंट कर दीजिएगा ठीक है तो पहले परमेंट कीजिए भेजा रहे हैं